मतलब दुई दुआ ऐक्सटर्नल लाईफ दुआ प्लैनट ग्रैह् दी मगर इन्ना मिगी निं पता ऐ कि कनेही लाईफ होंदी दुऐ ग्रैह् दी क्योंकि अस उद्दर इन्ने गे निं जां कुछ नी मगर रिस्रच चला दी ऐ जि'यां चन्द्रेयान मंगल उप्पर होर दिक्खी लैओ साढ़ी अपनी ऐक्सटर्नल लाईफ अर्थ दी ओह् मतलब बड़ी अच्छी ऐ इध्दर दा इनवाईनामैंट इन्ना अच्छा ऐ होर बैदर बगैरा सब कुश इन्ना अच्चा ऐ होर असैं दुए प्लैनट दी गल्ल तां ओ एह् इन्ना प्लैंट दा मिगी नेईं पता ऐ कि इन्नी समझ नी ऐ पर दिक्खेआ जा ते सुना ऐ इक सवर्न लोग इक नर्क लोग होंदे होर स्वर्ग लोक और नर्क लोग आईये स्वर्ग लोग च सुनेंआ गेदा कि उत्थें मतलब जिनें अच्छे कर्म कीते दे होंदे उस जमान उप्पर मतलब अपनी जिन्दगी च ओह् जंदा स्वर्ग लोग और नर्क लोग च मतलव जिनैं पाप बगैरा कीते दे होंदे उनेंगी उत्थें जाईयै सज़ा बगैरा मिलदी होर बाकि साढ़े भगवान बगैरा उंदा बी उप्पर कोई लोक ऐ ओह् बी उत्थें गै रौंह्दे और उद्धर दी लाईफ दा कोई इन्ना मतलब पता निं ऐ जां इन्ना नॉलेज़ निं ऐ मगर इत्थें दी लाईफ बौह्त अच्छी ऐ होर ओह्दे मतलब दुऐ ग्रैह् पर मतलब जाने दी रिसर्च चला दी ऐ मतलब पिच्छे चन्द्रेयान पर गे हे चन्द्रेयांन पर गे हे मतलब चांद केह् पता अग्गैं औने आह्लें समें च इंसान चांद पर जा दे ते हैन मगर अग्गैं केह् पता उद्धर रवै बगैरा